गाव गावनि भासाखौ बयनोबो नांखागौ नालाय जोंनो गाव गावनि भासाखौ बिमा बिफाया फोरोङाब्लालाय फिसा फिसौफोरखौ बिमा बिफायानो फोरोंनांगोन आरो जों मा मा भासा फोरोंनांगौ आबौबा आबौ आबैबा आबै गासिबो सोमोन्दो लाहोनांगौ फोरोंनांगौ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिखौबो फोरोंनांगौ रोंनांगौ फोरोङाब्ला बोरैथो रोंनो बिमा बिफायानो गासिबो फोरों लांनांगोन नियम खान्थि सोमोन्दो गासिबो फोरोंलाङाबा बोरै बि गथ'फ्रा बोरैथो रोंलांनो बिमा बिफायासो फोरोंब्लासो गथ'फ्रा बुजिलांगोन मिथिगोन अब्लासो बिसोरबो गासिबो बुजिनाय हाबगोन बुजिलांगोन सोर आबौ सोर आबै सोर बिदा सोर बिब' अब्लासो बे गथ'फ्रा बुजिलांगोन बेनो सान्नाया अब्लासो अबिगथाया मोजाङै सानलांनाय अबिगथा जालांगोन बिनि गोसोयाव अन्थराव मोजां साननाय जालांगोन आरो बेनि गासिबो जोङो बुंनो हानायजों हानाय जानांगोन